میرا فوٹو انسٹاگرام پہ ڈالے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم اپنی دوست لوگ کو بولتے ہیں کہ یہ میرا پھوٹو کو لائک کر دے میرا پیروی کر دے میرا بہت ہی اچھا ہے لائک کرو تم تو وہ لوگ بھی بولتی ہیں ہاں ٹھیک ہے ضرور کر دیں گے تو اس لیے ہم اپنے پھوٹو کو جو اچھا لگتا ہے انسٹاگڑام پہ چھوڑتے ہیں اور وہ دو چھوڑتے ہیں زیادہ نہیں دو چھوڑتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لیے سوچتے ہیں کہ میری دوست لوگ لائک کر دے گی تو پھر میرا اچھا لگے گا ہم کو دیکھنے میں کہ ہاں میرا پھوٹوس کو لائک کی ہے تو انسٹاگرام پہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو کہ ہم کو میرا فوٹو دیکھ کر کے وہ بولے کہ ہاں تمہارا پھوٹو تو بہت ہی اچھا ہے تو اسی لیے اپنی دوست سے بولتے ہیں کہ ہاں میرا پھوٹو کو لائک کرو اور آگے دکھاؤ اپنی دوست کو بھی دکھاؤ جس سے کہ ہم خوش رہیں دیکھ کر کہ ہاں میرا اتنا لائک ہوا ہے اتنا لائک ملا ہے اتنا اتنا لوگ دیکھا ہے تو اس لیے اپنے فوٹوز کو جو اچھا لگتا ہے نا وہ اپنے انسٹاگرام پر دیکھ ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنی دوست کو بولتے ہیں کہ تم میرا پھوٹو ہے لائک کرنا اور اپنی اور اس کو بھی بولنا اس سے بھی بولنا سب کو دکھا کر کے میرا پھوٹوس کو جو اچھا لگے گا تو جس کو اچھا لگے گا وہ لائک کرے گا جس کو نہیں لگے گا وہ وہ تو نہیں کرے گا لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں اپنی دوست سے کیونکہ میرا پھوٹو اچھا ہے اس میں تم لائک کر دینا اور تم کسی اور سے بھی بولنا کہ اس کو بھی ہے نا لائک کر دینا اپنی پھوٹوس کو ہم جو میرا پھوٹو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نا کہ ہم کو بہت ہی اچھا آیا تو ہم اپنے اسٹاگرام پہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ ڈالتے ہیں کہ ہاں میری دوست لوگ دیکھے گی تو بولے گی کہ ہاں میری دوست کتنا اچھا لگ رہی ہے تو اس لیے ہم ڈال دیتے ہیں انسٹا پہ اور وہ میرا پھوٹو کو لائک کرتی ہے اور وہ بھی کسی اور سے کرواتی ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ میرا پھوٹو ہے میں اپنی میرا پھوٹو کو تم دیکھو اور اچھا لگے تو میرا پھوٹو کو تم لائک کرنا ورنہ نہیں کرنا